की कहब शुटिंग स्टारके बारेमे कोनो एहन भक्ति पिक्चर सब जे छथिन ओ जे पता नहि की भक्ति पिक्चर सब जे छथिन पता नहि कतेक सुन्दर बनबै छथिन भक्ति पिक्चर सब अहाँके देखियौ जय माँ दक्षिणेश्वर काली छनि ई पिक्चर सब बहुत सुन्दर छनि फेर एगो फिल्मके नाम छियनि बेटा ओहो फिल्म बहुत सुन्दर छनि आओर बहुत मतलब एगो रणवीर रणवीर कपूर जे छनि ओ एगो फिल्मके स्टार छियनि जेनाकी भए गेल हँ जानी दुश्मन हिनकर स्टार छियनि बहुतेक सुन्दर ही फिल्म छनि आओर सङ्ग बहुत सुन्दर छनि मिथिलाञ्चलमे ई फिल्म सब जेनाकी बेटा यऽ दक्षिणेश्वर काली यऽ माता की चौकी यऽ मन सुन्दर मन अतिसुन्दर सिन्दूर की कीमत ई सीरियल सब फेर ई पिक्चर सब जे ई बहुतेक ही बहुत सुन्दर यऽ बहुत सुन्दर यऽ ई चलबो खूब करै यऽ बहुत मथजेवर जंजीर ईसब फेर सीरियल भेल हन ईसब खूब चलैयऽ आओर बहुत सुन्दर यऽ आओर फेर एखन देखियौ आइकाल्हिके साँस्कृतिक सभ्यताके बिगाड़ैके लेल दू चारिटा भोजपुरी एखन तऽ देखियौ भोजपुरी पिक्चर जे बनेलखिन हँ एहन बेकार छन जे पूछु नहि बहुत ही घटिया छनि ई पिक्चर सब बहुत ही घटिया यऽ आओर फेर हिन्दी पिक्चर सब देखियौ सबटा मतलब हिन्दी पहिलुक पहिलेके जमानाके जे हिन्दी मैथिली जेना कि गीत सब भेल ओहोसब सुनैयोमे नीक लागै छै जेनाकी लता मंगेशकर सब जे गीत गाबै छथिन एतेक सुन्दर गीत गबै छलखिन जे एकर सुनि कऽ राष्ट्रगान सब जे सुनै छी से सुनिकऽ मतलब भावुकता हो उठै छी आओर ओ पहिले एखन जे आब गीत सब निकालकै हँ से बुझियौ एहन बेकार जे पूछु नहि पहिलुका गीत सब एतेक सुन्दर छलै जे सुनैयौमे नीक लागै छै आओर सबचीजेमे पहिलुका मतलब फिल्म सब जे छै एखन देखैयोमे नीक लगै छै आओर आब जे निकाललकै यऽ फिल्म सब जे बिल्कुल बिल्कुल बेकार रहै छै घटिया रहै छै एकोरती नीक नहि रहै छै पता नहि के एहन एहन फिल्म बनाय दै छथिन से बिल्कुले बेकार रहै छनि आओर फेर एखन एखुनका फिल्म सब बेकार रहै छै